हाँ मैंने रनिंग की है पहेले मैं एन सी दसवीं क्लास में जब मैं एन सी सी में था जब ग्रुप में सभी बच्चों के साथ दौड़ता था और दौड़ने से मेरा स्वास्थ्य मैं आज भी स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छा महसूस करता हूँ दौड़ने से शरीर में स्फूर्ती बनी रहती है और दौड़ने से मैंने अनुभव ये प्राप्त किया है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे अपने स्वस्थ रहने के लिए दौड़ना अति आवश्यक है और कई बार हमने जो इस्कूलों में दौड़ होती है उनमें भी बहुत बार बहुत बार दौड़ा है जब सातवीं आठवीं क्लास में थे जब इस्कूल दौड़ होती थी जब हम बच्चों के साथ खूब दौड़ा करते थे और फस्ट प्राइज़ भी मिला मुझे आठवीं में मुझे इस तरह दौड़ने का अनुभव व्यक्त हुआ और बहुत अच्छा लगा